पहिले जे रहय बहुत भेदभाव रहय अभी बहुत किछु सुधार यऽ अइ लअ कऽ जे पहिले माय बहिन नै कहीं बाहर निकलइ रहथिन पहिले जे हइ बहुत परदा रहय आब जे है उ सभ ठीक छै कहीं भी खेत पथार कहीं भी काम कऽ कऽ रहि सकय छथिन अपना पेट पोसि सकय छथिन खेतमे खलिहानमे आओर कहीं भी रहि सकय छथिन खेतमे मकइके खेत तैयार करियौ मकइ रोपियौ आलू रोपियौ बोकला रोपियौ धनियाँ रोपियौ राजमा रोपियौ आओर सभ काम करियौ घरपर अबियौ खाना बनबियौ पानि भरियौ

आओर जैसे सभकिछु करते हुए समय निकालि कऽ सभसँ प्रेमसँ बात करियौ आओर भी काम छै मालके कुट्टी पानि गोबर करसी सभ किछु करियौ आओर बाल बच्चाके साथमे प्रेमसँ बैठ कऽ बात विचार करियौ सभके साथमे आओर समय मिलय तऽ किछु जे हइ से काम कऽ लियौ ओवर भी से आब सभ ठीक छै ओइ सभसँ पहिले रहय से ओहिसँ बहुत लाख गुने सुधार यऽ आगे जे हइ से करैत रहियौ बढ़िआँ बढ़िआँ काम काज ओहिसँ ठीक रहतइ आगे आओर भी काम एतय आओर बढ़िआँ होतय आओर आओर जे हइ अब नया काम जे होतय से ई काम कयलाके बादे ने आओर सभ जे हइ से खाना बनेनाइ पानि भरनाइ घर अँगना निपनाइ ई सभ तऽ करबे करय छथिन बालो बच्चाके प्रेमसँ रखय छथिन पहिले जे हइ से डाँटि दबा दबारै जादा रहथिन आब नहि दबारै छथिन आब ओइ सभमे सभ सुधार छै इएहे सभ छै बाकी जे हइ से खेतमे फसल लगबियौ तब ओकरा तमियौ कोरियौ फेर कमाइयौ खुरपी दियौ फेर माटि चढ़बियौ पानि पटबियौ खाद दियौ फेर खाद देलाके बाद धमसीसा एलय धमसीसा इएहे सभ करियौ फेर पकतइ तऽ फेर बाइल तोड़ियौ उ फसल तैयार भेलय मकोइके काम भऽ गेलय फेर अगिला फसलमे धानके बीआ गिरबियौ धानके बीजके खेत तैयार कऽ कऽ बीया गिराकऽ फेर ओकरा जे हइ से एक महीना रखियौ फेर उखारियौ एक महीना उखारि कऽ फेर ओकरा कदबा कऽ कऽ फेर रोपियौ फेर उहोमे कुट्टी घा अथी जे होतय से खाद पानि चालू करियौ फेर ओकरा जे हइ से आसिनसँ कटिया चालू भऽ जाइ हइ कार्तिक तक चलय हइ इएहे सभ होतय आओर जे उ सभ काम करते हुए घरके काम भी देखऽ पड़य हइ बहुत सारा काम छै घर परिवारके जे लेडिस करय छथिन महिला महिलाके साथ जे हइ बहिन हनि हमर बहिन भेलय हमर बेटी भेलय उहो सभ अपना साथ निभबइ हइ उहो सभ माय मायके देखय हइ उहो सभ किछु किछु अपन करय हइ फुरसतमे काम करय हइ आगे जे हइ से बालो बच्चाके ध्यान देनाइ सभकिछु करनाइ एनाही छै आओर आओर जे हइ से बाहरो भीतर गेल ठीकसँ बोली विचार बढ़िआँ सँ प्रेमसँ बतियाइल ककरोसँ भाइयेसँ भतीजेसँ मायेसँ बाबुयेसँ मामेसँ नानेसँ नानियेसँ सभसँ ठीकसँ बात करैए आगे जे हइ से टाइम मिलय हइ तऽ दोसरो काम करैए आओर आओर जे हइ उ ओइके बाद जे हइ से दोसरो जेना आम भेलय केला भेलय इहो सभके काम करइए